बोलू हमरा जिलामे की सबके सुविधा छै हमरा जिलामे घुमयवला पार्क छै मन्दिर छै ओतऽ घुमय छै मदरसा छै इएहे सभ छै नहर छै हाँ बोलू घुमओ फिरयके लिये घुमि फिर सकय छियै उहाँ पैसा नहि लागतय अहाँ आओर कतहु रहबय भारा लए कऽ तऽ रहि सकय छियै पैसा लागतय सभकिछु मधेपुरा जिलामे कुमारखण्डमे छै जरुआपतीमे छै मुरलीगञ्जमे छै जेने घूमी हाँ रहि सकय छियै तऽ अहाँ मन्दिर अरपर रहबय तऽ नहि लागत भारा आओर अइजाँ रूम लेबय तऽ कतहु भारा लागत ताबऽ रहि जाउ मन्दिर आरपर हूँ फ्री सेवा छियै हँ फ्री सेवा छियै रहय छै नहि तऽ कुछो नहि हेतय लेडीसवला बात छियै तऽ की हेतय किछो नहि हेतय हम हाँ लेडीस पुलिस रहय छै सभकिछु रहय छै हाँ तऽ रहयके लिये पुलिस लागल रहत किछु नहि हैत अहाँके लेडिस पुलिस नहि मतलब अगर सरकारी कतहु छै ठीक छै गोसाला तऽ ओइमे जाकऽ रहूँ तब रूम लिअ तब रूम लिअ पैसा लागत कमो दाममे मिल जेतय मिल जेतय अहाँ फैशन रूम खोजबय तऽ नहि मिलत मीडियम रूम मिलय रोजगार नहि छै तऽ रोजगार जे छै से करेबय रोजगार छै नहि छै रोजगार कहबय दियौ के हाँ तऽ रहय जाउ अतऽ भए जेतय सबकिछके सुविधा काम देब काम देब एतहिये काम करब सभ परिवार लए कऽ चलि आयब फैमिली अऽ रोजगार तऽ सब छै